हम तऽ ब्राह्मण छी जातिसँ तऽ हमर संस्कृति मुख्य व्यवसाय तऽ सभसँ पहिले पूजा पाठ पुजारीके काम आबैए ओकर बाद खेतीबाड़ी ओकर बाद गाय पालन ओकर बाद आओर बहुत तरहके व्यापार छै पहिले सभसँ प्रथम तऽ हमसभ पूजा पाठके तरफ बेसी अधिक ध्यान दए रहल छी किएकि हम हमरसभके सभ पूरा खानदान पूजा पाठ इएह तरहके कामसँ अपन रोजगार चलेलथि ओहिमे पहिले हमसभ हम पु कतहु कोनो त्यौहार भेल या किछु एहन भेल जे शादी विवाह लगन मुण्डन उपनयन ओहन किछु भेल तऽ ओतय हमसभ जाए कऽ पूजा पाठ कयलहुँ जाहिसँ ओतय कोनो आओर जगह भेल जेना कतहु ककरो मृत्यु भेल श्राद्धो कराबय लए गेलहुँ ओतय हमसभ किछु दान दक्षिणा हमरासभके देलथि जकरा जे इच्छा रहल ओ दान दक्षिणा देलथि ककरो मोन भेल तऽ नहिओ देलथि लेकिन धीरे धीरे लोकसभ एहि व्यवसायसँ दूर भए रहल छै किएकि आबके जे नौजवान छै ओकरासभकेँ ई पसन्द नहि छै जे हम कतहु जा कऽ पूजा कराउ या पण्डीजी बनू या किछु एहन काम करू तैँ आइ काल्हि बहुत दोसर तरहके व्यवसाय सभ करय लगलै आओर गाँवमे आओर ओकर बाद खेतिओ एक तरहसँ हमर सभके प्रारम्भिक व्यवसाय छलय जाहिसँ कि हमसभ जे अन्न उपजाउ जे अपना ल् घरमे राखओ राखओ ओकरा फेर बेचि कऽ जे रुपैआ कमायल जाय उएहसँ फेर अपन घर चलायल जाइ छै लेकिन आइ काल्हि खेतिओ बहुत कम होइ छै किएकि जमीन जथा बेचि रहल छथि ओकरा कम कतहु कोइ उद्योग खोलि रहल छथि किओ किछु कए रहल छथि तैँ सभ अपन अपन सांस्कृतिक व्यापारसँ निकलल जाइ छथि आ दोसर व्यापारमे घुसल जा रहल छथि आ ओकर बाद गाय पालनो अपन सभके एगो प्रमुख सांस्कृतिक व्यवसाय छलै लोक गाय पालय तऽ ओहिसँ जे दूध होय ओकरा बेचि कऽ जे मुन मुनाफा कमबय छलै एहिसभमे धन मऽ पुजारी पूजा पाठ पशुपालन एहि सभमे ओतेक मुनाफा नहि छलै लेकिन जीवन यापन चलै छलै लेकिन आइ काल्हि सभ एहि सभसँ बाहर जाए रहल छथि किएकि ओतेक मुनाफा नहि भए रहल छै दोसर चीजमे जा रहल छथि जेकि ओतेक बढ़िआँ बात नहि भेलै किएकि अपन संस्कृतिकेँ छोड़ि कऽ दोसर चीजमे चलि जा रहल छथि एगो व्यापा व्यवसायकेँ छोड़ि कऽ दोसरमे जा रहल छथि किछु अधिक मुनाफा कमबै लेल या अपन अधिक धन जाहिसँ भए जाय तैँ अपन सांस्कृतिक व्यवसाय छोड़ि रहल छथि दोसर किछु कए रहल छथि लेकिन सांस्कृतिक व्यापार एगो एहन चीज छै जाहिसँ कि अहाँकेँ एगो पहचान भेटल छथि जे अहाँ ई काम करू तैँ दुआरे ओ छोड़बाक नहि चाही ओकरामे अहाँ आओर उत्तम तरीका लए सकै छी कए सकै छी जाहिसँ कि अहाँ अधिक मुनाफा कमा सकै छी जेनाकि मानि लिअ अहाँके सांस्कृतिक व्यवसाय छी दूध बेचनाइ तऽ अहाँ अधिक दूध बेचय लेल गाय आनि सकै छी ओहिसँ आओर अधिक चीज बनाए सकै छी जेनाकि आइ काल्हि दूधके सँ सम्बन्धित सामग्री बहुत अधिक पु चारू तरफ बिकाए रहल छै आओर बहुत अधिक होइत होइत छै तऽ अहाँ घी बनाए सकै छी ओहिसँ मक्खन बनाए सकै छी जेकि अधिक मुनाफा दयवला चीजसभ छै एहिमे अधिक मुनाफा होइ छै लेकिन ओहो लेल अहाँकेँ एगो दूगो पशु रखबै तऽ एहिसँ अहाँ अधिक मुनाफा नहि कमाए सकै छी एहि लेल अहाँकेँ अधिक पशु राखय पड़त किएकि ईसभ प्रारम्भिक क्षेत्रक छियै प्रारम्भिक क्षेत्रक मे अगर अहाँ पैघ क्षे स्तर पर नहि करबै किछो तऽ अहाँ अधिक मुनाफा नहि कमाए सकै छियै प्रारम्भिक क्षे क्षेत्रमे सभसँ जरूरी छै अहाँके अधिक पूँजी रहबाक चाही तहने अहाँ अधिक धन कमाए सकै छियै नहि तऽ अहाँ ओतेक अधिक धन नहि कमाए सकै छियै ताहि लेल अहाँकेँ छोड़य पड़त अपन व्यवसाय सांस्कृतिक व्यवसाय छोड़य पड़ि रहल छै किएकि आब ओ नया टेक्नोलॉजी जे आबि रहल छै ओकरा अपनाए नहि रहल छै लोक सभ आ ओकर बारेमे नहि सीख रहल छै जाहिसँ कि ओ अपन सांस्कृतिक व्यापारकेँ ओतेक आगे नहि बढ़ाए रहल छै आ आइ काल्हि एगो सांस्कृतिक व्यापार जे छै ककरो ओहिमे दोसरो लोक जाए रहल छै किएकि ओ ओहिमे खाली छोड़ि रहल छै तैँ लेकिन अगर अहाँ एकरा खाली नहि छोड़बै तऽ दोसर लोक नहि अयता अहाँ एकरमे आओर अधिक मेहनत कए कऽ एहिमे मुनाफा कमाए सकै छियै आओर अधिक धन अर्जित कए सकै छियै